हाँ हैलो जी हाँ वह तो कौन कौनसा आपको फूल चाहिए यह सब आपको चाहिए पूरा सजवाना है फूल का तो लग जाएगा पाँच हज़ार और छः हज़ार लग जाएगा आपको पूरा घर सजाने में इक्कीस तक लग जाएगा इक्कीस हज़ार तक लग जाएगा

फूल का भी तो दाम होता है ना वे लोग हम लोग उसको तोड़कर लाते है अच्छा से सजा रख कर उसको हमेशा हिफ़ाज़त से इतनी मेहनत भी तो करना पड़ता है वह सब पैसा लेना होगा ना आपसे नहीं गुलाब का गुलाब गुलाब होत गुलाब में मेहनत नहीं होता है गुलाब को इतना पानी डेली डालना पड़ता है सब फूल में उसका तो हम पैसा लेवे करेंगे ना हिफाज़त से रखते हैं नहीं नहीं और सारा फूल से ही साइजएँगे ना उसको खाली गुलाब से थोड़ी ना सजाया जाए नहीं वह सब फूल भी तो महँगा है देखिए गुलाब का हो गया चमली हो गया गुंडा सूरजमुखी फूल हो गया यह सबका सजानी अच्छा लगता है ना अच्छा फूल है ना वह कौनसा यह कपड़ा वाला नहीं ना है कि वह आपको हम सस्ता में दे देंगे अगर गेंदा उँदा लगाकर हम तो बता तो दिए आपको हाँ तो उसमें जब लगा देंगे तो वह थोड़ा मनी कम सम तो हो ही जाएगा पर इतना बता दी हैं तो लगाने के बाद ना अब लगाएँगे तो कम करेंगे द पान सौ छः सौ रुपया कम करेंगे और कितना कम कर सकते हैं आपको फंक्सन कब है दो दिन बाद है तो हम कल से कल से कितना बजे से है नाइट में है तो सुबह से हो जाएगा एक दो तीन चार घंटा में हो जाएगा हाँ सब चीज़ हो जाएगा तो मेरे पास इस्टाफ रहेगा ना हम अकेला थोड़ी ना रहेंगे हाँ तो वह सब भी रहेगा तो उसको हाँ वह चाहे उस फूल के साथ और कुछ चाहिए जैसे घर सजाने के लिए नीचे चादर उदर चाहिए हाँ वह सब भी लगेगा हाँ तो ताज़ा फूल देंगे ठीक है आप सब चीज़ रेडी रखकर के रखिए हम कल परसों आ जाएँगे दुपहर में और उसके बाद पूरा ठीक ढंग से कर देंगे